जी

कर्णपुरसँ सरस्वती शिक्षा मंदिरके नजदीक हम एकटा ऑर्डर देने रहुँ तऽ अभी तक हमर पार्सल नहि आयल यऽ से ओकर की कारण छै हमरा बता सकै छी अहाँ